وعلیکم السّلام جی میں پرنسپل میم بات کر رہی ہوں آپ کون اچھا اچھا جی

اچھا اچھا اچھا تو کون سی کلاس میں ہے سن کلاس ٹیچر کون ہیں ان کی اچھا اچھا تو آپ کے بیٹے نے ان سے پوچھا میم سے بات کیا میم سے اچھا اچھا لیکن بچوں کے اٹینڈنس کافی شاٹ ہیں اور ایگزام بھی اسٹارٹ ہونے والے ہیں اگلے منتھ سے مڈ سیم اسٹارٹ ہو رہے ہیں یہ تو آپ کو بتایا ہی ہوگا آپ کے بیٹے نے اب وہ ہائیر کلاس میں بھی آئیں گے سکس میں آئیں گے تو پھر ان کو پرابلم ہوگی تو آپ میرے حساب سے تو آپ چھٹی نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے کہیں اگلی بار آپ ٹرائی کریے گا جانے کا اچھا تو آپ کی جی تو سچی میم آپ کے جو بیٹے ہیں ان کی جو کلاس ٹیچر ہیں ان سے بھی آپ مشورہ کریں پیون سے مشورہ کروں گی اور خیر آپ مجھے ان کے ذریعے اپلیکیشن بھیجوا دیجیے گا میرے آفس کے باہر پی اے بیٹھتے ہیں وہ ان کو دے دیجیے گا وہ مجھے دے دیں گے تو میں اس پہ سائن کر دوں گی اور آئندہ خیال رکھیے گا ویسے کہ آپ زیادہ باہر گھومنے کا پلان نا ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ بچوں کو کافی ڈسٹرب ہوتا ہے اور بچے اس میں پریشان ہو جاتے ہیں پڑھائی سے ان کو پرابلم دیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ جب جا رہی ہیں تو اس کا کام بھی میں اس کی میم سے بات کریے کلاس ٹیچر سے کہ اس کا کام اچھے سے پرووائیڈ کرا دیں فوٹو کاپی وغیرہ تاکہ ایگزام میں ان کو پرابلم نہ ہو اور آئندہ اٹینڈنس کا دھیان رکھیے گا چھٹی نہ ہو پلیز جی جی اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے جزاک اللہ اللہ حافظ وعلیکم السّلام